चित्रकला ही म्हाका पयली पासुनूच आवडटाली तर फाटले कांय वर्सां कोरोना येयलो त्या कारणान स्कुलां सुद्दा बंद आशिल्लीं आनी हांव घरानूत आसतालो तर हांवे चितलें की आतां ड्रॉइंग परत स्टार्ट करूया आनी मात्शे हायर लॅवलीचेर स्टार्ट करूया सो हांवें क्रिकटराचे वा जावं खंयच्या हिरोचे ड्रॉइंगा काडपाक स्टार्ट केली मागीर आनी जशीं ती हांवे सोशल मिडीयाचेर घातली तशे लोक म्हाका इचारपाक लागले की म्हाजो फोटो काड मरे म्हाजो फोटो काड मरे करून मागीर हांवें चिंतले की आतां एक बारीकसो धंदो सुरवात केल्लो बरो तर तेन्ना पासून हांवें म्हाका परफेक्ट करपाचे खूब प्रयत्न केले आनी हांव परफेक्ट जालो बी आनी हांवें म्हज्या एकल्या फ्रेंडाची हॅल्प घेतली जेणी फायन आर्ट्स केलां बॅचलर इन फायन आर्टस ताचें नांव आसा प्रसन्न काकतकर तेणी रत्नागिरी आपली बी एफ ए डिग्री प्राप्त केली हांवे तेचे कडल्यान खूब हॅल्प घेतली म्हाजे खातीर आनी हांव परफेक्ट जालो आतां हांव कोणाचेय फोटो इजीलीय काडूंक शकता तर हो म्हजो एक बरो अनुभव आनी हांव खूब प्रेरीत जाला